एह्दे च दस्सेआ सानु वर्ल्ड दियां पंज कंट्रियें दे नांऽ सनाने जियां केह् पैह्ली होई आस्ट्रेलिया दूई होई साढ़ी चाइना त्रीऽ होई साढ़ी इंडिया ते चौथी होई साढ़ी पाकिस्तान ते पंजमीं होई साढ़ी जपान